موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سب سے زیادہ چیلینجنگ یہ رہا کہ بہت دو ہزار سولہ کی بات ہے ہم اپنی باجی کے یہاں جا رہے تھے اپنی سسٹر کے یہاں جا رہے تھے تو وہاں راستے میں اس سمے ہوتا کیا تھا کہ ندی تھا ندی پر سے پار ہونا تھا اور ناؤ سے پار ہوا جاتا تھا ندی بنی ہوئی تھی پل بنا ہوا نہیں تھا تو اس سمے ہوتا کیا تھا کہ موٹر سائیکل اپنے بائک کو وہ ندی پر رکھنا ہوتا تھا ناؤ پر رکھنا ہوتا تھا یہ اس میں لے جاتے ہوئے ناوک نے ناؤ والے نے کیا کیا کہ ایک ساتھ چار پانچ بائک والے اوور لوڈنگ کر دیا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بیچ میں جاتے ہوئے ندی ناؤ جب ندی کے بیچ میں پہنچی تو ہوا یہ کہ کافی دقتیں ہونے لگیں کہ ناؤ جو ہے ہلنے ڈلنے لگا اور یہی پریشانی ہونے لگی اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ دقت ہو جاتی ہے اگر ڈوبنے کا خطرہ بن گیا تھا اور کافی مشقت و پریشانی کے بعد دوسرے راستے دوسرے پار ہوئے پہ اس پار ہوئے اور اس کے بعد ہوتے ہوئے کیا کہ اس کے بعد جو ریتیلی زمین تھی ریت تھا اس سے کافی پریشانی ہوا اس میں بائک چلانے میں وہ ہوتا کیا تھا کہ ادھر جو ہے کافی ہارڈ بن نیا نیا راستے بن جاتے تھے آج یہ راستہ ہے تو دوسرا کچی سڑکیں تھیں جس کی وجہ سے پانی جاتا تھا اور اس میں دوسری دوسرے راستے اختیار کر لیتے تھے تو نیا نیا راستہ بن جاتا تھا تو جب جاتے ہوئے ایک نئے راستے شام بھی ہو چلی تھی دوسرے راستے پہ چلتے ہوئے کافی دشواریاں آ رہی تھیں پریشانیاں ہو رہی تھیں یہ ایک چیلیجج رہا میری زندگی میں اور وہاں پھر جاتے ہوئے دقتوں کا سامنا کر پڑتا تھا تو یہ سب پریشانیاں اور کسی طرح سے ہم جو ہے بائک چلاتے ہوئے وہ پگ ڈنڈی والے راستے وہ آڑ وہ کھیت کا جو آڑ بنا ہوا رہتا ہے اس سے جاتے کسی بھی طرح سے مطلب پہنچتے پہنچتے پہنچتے پھر جا کے پہنچے تھے تو یہی چیلینجز رہا اپنے زندگی میں کافی